अपन भारत देशमे बहुते धाम अछि बाबा धाम केदारनाथ मन्दिर आओर हरिद्वार आओर महाकाल मन्दिर आओर हम बाबा धाम गेल अछि तऽ बाबा धाम जाइके केना जाइ जाइ छै ई बताबैके बताबै छी पहिले दस आदमी इकट्ठा होइ छै आओर गाड़ी बुक करै छै आओर ताहिके बाद गङ्गा स्नान जाइ छै ओतऽ सब गेरुआ रङ्गके कपड़ा पीनहै छथि आओर तब आठ दिन तक पैदल जाइ छै पैदल चलैत चलैत बोलै छै बोल बम छोटू बम चल कवंरिया बोल बम गङ्गा जल भरिके काँवर लअ कए जाइ छै जाइत जाइत जाइत बाबा धाम पहुँचै छै ओतऽ बाबाके मन्दिरके सामने पोखरि अछि ओहिमे स्नान करै छै स्नान करिके बाबाके जल ढ़ारै छै आओर जल ढ़ारैके पूरा पराक्रम करै छै मतलब ई हर जगह घूमै छै मार्केटिंग करै छै सब चीज करिके बाबाके फेरसँ बाबा धामसँ घूरैत काल सब जल भरै छै जल भरिके फेरसँ घूमै छै आओर गाड़ीमे बैठै छै तब फेरसँ आबै छै पूरा दिन मतलब आठ दिन लागिग जाइ छै जाहिमे सबके बढ़िआँ आर सूजि जाइ छै बढ़िआँसँतब बूलैत बूलैत जाइ छै तऽ अयके लेल बाबा धाम जाइके ई प्रॉसेस छै आओर हरिद्वार जाइके लिए पूरा उपवास करै पड़ै छै उपवासेमे जाइ छै हरिद्वार मन्दिर पूरा फेमस छै भगवान ओतुका जानल मानल छै आओर हरिद्वार बहुत बढ़िआँ वहाँ छै सब जे माँगै छै ओ पूरा होइ छै भगवानसँ सब दिलसँ मानै छै आओर भगवान हरिद्वार छै उज्जैनमे पड़ै य अहाँके महाकाल मन्दिर ओतय जाइके लिए अपना ट्रेनसँ जाइ छै कोइ गाड़ीसँ जाइ छै कोइ बोलरोसँ जाइ छै ओतय जाके मतलब पूजा अर करै छै भगवानके दिलसँ पूजा करै छै आओर महाकाल बाबाके टीका लगबै छै घूमै छै हर जगह उज्जैन तब ओतयसँ आबि जाइ छै फेर ट्रेनेसँ अबै छै गाड़ीयेसँ आओर केदारनाथ मन्दिर छै ओतय जाइके लिए अहाँके मतलब केदारनाथ छओ महीना बन्द रहै छै आओर छओ महीना चालू रहै छै अइ सबके लिए जाइ के लिए मतलब की ठण्ढके मौसममे जाइ लअ पड़ै छै आओर बस इएह छै भगवान हर जगह छै